मेरे जेह्के न पंज पड़ोसी तुसेंगी नांऽ सनांदा में मेरे घरै कोला कश जेह्ड़े न बशीर इक रौंह्दा ऐ बशीर मुहम्मद नांऽ ओह्दा फिर इक सालू रौंह्दा ऐ नजामदीन होई गेआ यूसफ होई गेआ रशीद होई गेआ ओम लाल होई गेआ एह् हैन अच्छे बंदे न साढ़े म्हल्लेे इक स्याने बी हैन थोह्ड़े बोह्ते स्याने हंसराज होई गे एह् स्याने बंदे जेह्के मतलब साढ़े ग्रांऽ च स्याने न ओह्दे बाद शंकर सिंह होई गे एह् बी स्याने बंदे न होर कोई सुदेश सिंह होई गेआ ताशू दा बंदा इन्नी शकीन ऐ कि तुसेंगी केह् दस्सां मैं ताश खेलना ते जिंद देई सकदा ऐ पर जित्थै बेही जंदा ऐ उठदा नेईं ऐ कृष्ण सिंह होई गेआ एह् बी ताशू दा इक भ्याल ऐ मौसू होई गेआ एह् बी ताशू दा प्रीतम सिंह होई गेआ एह् ताश खेलने गी इ'नें बंदें जी ताश आस्तै मतलब कि दिन रात बिच गै रेही जंदे न